आं मोजां मोननाय मोनसे सावथुननि मुङानो जादों दोंगोल बे दोंगोल मुभि आ बलिउड मुभि बा हिन्दी सिनेमा बेनि मेन हिर' आनो जादों आमिर खान बेयाव आमिर खानआ गिबियाव सासे फालवान रेस्तलिं गेलेग्रा जेराव बियो गोरिब नखरनि जानायखाय गावनि देश एबा हादरनि थाखाय सनानि मेडेल लाबोनाय सिमांखौ गोरिब जानायनि थाखाय सुफुंनो हाया नाथाय बियो बिहा मोनसे सिमां दंमोनदि देनां आं लाबोनो आं हादरनि थाखाय सनानि मेडेल लाबोनो हायासै नाथाय आंनि फिसालाया लाबोगोन होननानै बिहा सिमां दंमोन नाथाय बिहा साथामबो फिसाजो जादों फिसाजो गोजासोमोन आरो बिनि सिमाङा मोनसे समाव बायफ्लेदोंमोन फिसा हौवा मोनैनि थाखाय आरो सानसेखालि बियो रियेलायस जायोदि गल्ड मेडेल खौ खालि फिसाला हौवाफ्राल' लाबोनो हायो नामा फिसा हिनजावफ्राबोथ' लाबोनो हायो बे बाथ्राखौ सानखांनानै बिथिङा गावनि फिसाजोफोरखौ हादरनि थाखाय सनानि मेडेल लाबोनो थाखाय थामथिम खालामो आरो जोबथियाव बेनि फिसाजोफोरा भारत हादरनि थाखाय सनानि मेडेलखौ लाबोनो हायो